फरायसाफोरनि थाखाय मोननै स्क'लारशिप दङ हिनजावसाफोरनि थाखायबो दङ आरो हौवासाफोरनि थाखायबो दङ बे हौवासाफोरा बोसोराव थाम बा रोजा द' रोजा हिनजावफोराबो मोनो हौवासाफ्राबो मोनो बे स्क'लारशिप खौ आसाम सरकारा फरायसाफोरनो बे स्क'लारशिप खौ होनाय जायो जाहाथे बे स्क'लारशिप होनायनि आइडिया आनो जादों जे फरायसाफोरा फरायनायाव जे माखासे गोनां जानाय मुवा बेसाद जेरै फावथेन खाथा बिजाब बायदिफोरखौ माने बे स्क'लारशिप नि गेजेरजोंनो बायनानै लानो हायो आरो बायनानै फरायनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै बे आसाम सरकारा फरायसाफोरनो बे स्क'लारशिप खौ होदों आरो बेजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरनो जे नोङो फार्स्ट डिभिज'न पास जायोब्ला आसाम सरकारा स्कुटि होनाय बेबायदि हाबाफारियाबो दङ आरो होबोबाय थादों बे स्कुटि खौ हौवासाफोरा मोना हिनजावसाफोराल' मोननो हायो जायनि गेजेरजों स्कुटि मोनोब्ला जोंनि फरायसुलिफोरा थांलाय फैलाय जे हान्थामेला राहा बे हान्थामेला राहा हान्थिनाया खोब सुबिदा जायो जायनि थाखायनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय जि जोङो फरायनो थाखाय फैयो एखनबा समाव नोङो नांगौ बायदियै गारि मथर हमनो हाया आरो नांगौबायदि टाइम बाय टाइम नों गारि मथर मोननो नागिरा बेखौनो नोजोर बोनानै जे फरायसाफोरा सेथि थाखोआव ऐत्स एस आव उथ्रिनो हायोब्ला फरायसाफोरनो बे स्कुटि होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आसाम सरकारा बोसोरफ्रोमबो मावबोबाय थादों आरो देग्लायबो मावदों आरो फैबाय थानाय बोसोरावबो दि मावबाय थागोन बेखौनो आसा खालामो हौवासाफोराबो स्क'लारशिप मोननायाव बिरात गोजोननाय दं आरो बे स्क'लारशिप जोंनो बायदि बायदि नांगौ जानाय मुवा द्रेस बायदि बायदि मुवाफोरखौ जोङो बे स्क'लारशिप नि गेजेरजोंनो बायनानै लानो हायो आरो जोंखौ नांगौ समाव हेफाजाब खालामो बेनो